हेलो आर्या गो कैबसँ बोलै छलिए हँ बजै छलिए हँ अहाँके मतलब हमरा बुक करैके छलै हँ जे ई महिषीसँ दरभङ्गाके लेल हम आओर हमर परिवार छलै हँ तऽ जी जी कतेक पइसा लागत अच्छा बत्तीस सओ लागत कनि हम तऽ एकर रेगुलर ग्राहक छलहुँ ने तऽ हुनका मतलब एहिके लेल किछु प्रोमो कोड या किछु ऑफर रहत ने तनि कनि पता करू जल्दीसँ आओर कहिऔ हमरा जे ओ प्रोमो कोडलए हमरा किछु ऑफर देबै ने रेगुलर ग्राहक छलहुँ हँ अहाँके महिषीसँ दरभङ्गा अबै जाइ छलिए हँ ऑफिसके काम रहै छलै हँ आइ हम परिवारके सङ्गे जाइ छलहुँ हँ तऽ एहिमे किछु ऑफरो ने मिलबाके चाही से चेष्टा करिऔ आओर किछु ऑफर दिऔ